मेरा नां डाॅक्टर कामिनी पठानिया ऐ ते में श्री माता वैश्णो यूनिवर्सिटी कटरा च फिसिक्ज़ दी असिसटेंट प्रोफैसर ते ऐसी गल्ल ऐ कि एह् में कि'यां चूज़ कीता कि कि'यां सोचेआ कि में असिसटेंट प्रोफैसर बनना मिगी शूरू कोला गै पढ़ने लिखने दा बड़ा शौक हा होर में इक बड़ी अच्छी स्टूड़ैंट ही बचपन ता गै में अपनी पढ़ाई हल बड़ा धयान हा बड़ा लगाव हा ते में अपनी पढाई बड़े मन कन्नै पढाई करदी ही तुस आखी सकदे कि मिगी अज्ज बी पढने दी बड़ा शौंक ऐ ते में जरूरी नीं ऐ कि किताब गै पढदी रवां ते में कोई बी किताब पढ़ी सकनियां हर तरह् दी चीज लिटरेचर में पढ़ी सकनियां क्यूंकि मेरी मम्मी बी टीचर हे ते होई सकदा कि उ'नें 'गी दिक्खी दिक्खी गै स्हानूं आइया कि असें गी टीचर बनना बड़े होइयै प्रोफैसर बनना ते एह् इक कारण होई सकदा जेह्ड़ा कि में फिज़िक्स च प्रोफैसर बनी आं